हा हलो हा हलो हलो ओम हरि ओम हा हलो बोलिए हा हलो चयो जी जी जी जी जी हा हा मिली ॻाल्हायांव ॻाल्हायो च जी हा ऑनलाइन बुक कराइणो पवंदो तव्हांखे अच्छा जी हा जी बिल्कुलु मिलंदो जी मीट आहे मछी आहे चिकिन आहे हम्म हम्म बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु साफ़ु सुथिरो मिलंदो जी न जहिड़े हिसाब सां तव्हां चवंदव हुन हिसाब सां थी वेंदो

जी जी पोइ जीअं मतलबु कस्टमर जी डिमांड हूंदी आहे उअं ई कंदा आहियूं न उहो त

जी ओके ओके ठीकु आहे ठीकु ठीकु हा रेट हले पियो जीअं तव्हां मीट वठंदा आहियो त भई साढा छह सौ आए चिकिन जो साढा अठ सौ आहे मछी साढा पंज सौ आहे इअं आहे रेट हा सभु आहे सभु आहे जी जी जी हा त तव्हां पंहिंजो फ़ोन नम्बर वग़ैरह ॿुधायो जी ओके ओके जी ठीकु आहे जी अचिजो तव्हां नम्बर ॾेई छॾियो तव्हांजो त पोइ मां नम्बर नोट कयां त मूंखे ॿुधाइणो पवंदो न बाक़ी माण्हुनि खे बि मतलबु मैनेजर वग़ैरह सां ॻाल्हाए ठीकु ठीकु ठीकु हा हा हा ठीकु आहे पोइ इहो नम्बर जी जी जी ठीकु आहे ठीकु पर प्लेट मतलबु कहिड़ी शइ जो मतलबु मटन जो या चिक

हा जी अठ नव सौ रुपया प्लेट जी जी हा जी जी जी जी

जी जी जी जी जी सभु मिली वेंदव जी जेको चवंदव हू सभु हा हा सभु सभु मिलंदो सभु मिलंदव हू अलॻि न न उहो अलॻि हा हुनजो अलॻि हा अलॻि अलॻि न हू हुनजो मतलबु कि हिकु अधु आइटम हिन में रहंदो बाक़ी जीअं तव्हां वधाईंदा त हुनजो रेट अलॻि हूंदो

सभु हा हुनजो रेट सभु अलॻि लॻंदव बाक़ी मिली सभु वेंदव तव्हांखे हा हा हा बिल्कुलु ओके ठीकु आहे ठीकु बिल्कुलु बिल्कुलु हिकदमि नम्बर वन मिलंदी हुनजी टेंशन न कयो तव्हां हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जी बिल्कुलु कोई शिकायत कान मिलंदव बिल्कुलु बि बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां बिल्कुलु तव्हां अचो बिल्कुलु का शिकायत कान मिलंदव बढ़िया जी जी ओक ओके ओके ओके